हैलो यरो दंद टैब शैब भरानी साफ कराने हे महाराज कुत्थें नेह् होंदी थुआढ़ी दकान अच्छा अच्छा ते मतलब इ'यां खोलनी किन्ने तुस सवेरे खोलनी जां शाम्मी अच्छा अच्छा ते फ्ही मगर इ'यां दौ त्रै दंद कढाने होन जां साफ कराने होन उं'दे किन्ने पैसे अच्छा नेईं फ्ही दिक्खी लैन्ने आं दस्सी दिक्खने आं भई तुसेंगी किन्ना दंद छंद दिक्खियै फ्ही तुसेंगी आपूं पता लग्गना कि किन्ने पैसे लग्गी जाङन फ्ही दिक्खी लैएओ नी कोई गल्ल निं ओह् आई जाह्गे इ'यां मतलब तुसें पुच्छी लैन्ने आं नी पैह्लें महां फ्ही आई जंदा बंदा ठीक ऐ ठीक ऐ तां करियै अ'ऊं महां फ्ही पैसे पूसे गल्ला पुच्छी लैन्नी आं महां तां करियै महां तां ते फ्ही इ'यां महां दंद मेरे ज्यादा गै खाद्धे दे न यरो फिर कैप बी भरना पैह्लें साफ करने पौङन अच्छा अच्छा ते फ्ही मगर इ'यां कैप शैप कन्नै कन्नै थोह्ड़े भरोनी ओह् इ'यां थोह्ड़ा ठीक ऐ ठीक ठीक ऐ ठीक